الیکشن کے دوران ووٹرس کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خاص طور پر اگر وہ دیہی یا کم ترقی یافتہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں میرے تجربے یا مشاہدے میں چند بنیادی چیلنجز درج ذیل ہیں نمبر ایک ووٹر لسٹ میں نام نہ ہونا کئی افراد پولنگ اسٹیشن پر پہنچتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ان ان کا نام ووٹر لسٹ میں موجود نہیں نمبر دو پولنگ اسٹیشن تک رسائی دور دراز یا پہاڑی علاقوں میں ووٹرس کو پولنگ اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے میلوں سفر کرنا پڑتا ہے نمبر تین شناختی مسائل کچھ لوگوں کے پاس درست یا اپڈیٹ شدہ شناختی دستاویز نہیں ہوتے جیسے ووٹرس کا ووٹر کارڈ یا آدھار کارڈ نمبر چار سیاسی دباؤ یا دھمکیاں بعض علاقوں میں ووٹرس کو کسی خاص امیدوار کو ووٹ دینے پر مجبور کیا جاتا ہے یا انہیں دھمکایا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے غلط فیصلہ کیا تو انہیں نتائج بھگتنے ہوں گے نمبر پانچ انتظامی بدنظمی کبھی پولنگ عملہ تاخیر سے آتا ہے ای وی ایم مشینیں خراب ہو جاتی ہیں یا ووٹرس کو لمبی قطاروں میں گھنٹوں کھڑے رہنا پڑتا ہے اس سے عوام کا کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے